अरे भईया आप ने मास्क क्यों नहीं लगाया यार प्लीज मास्क लगा लीजिए नहीं लेकिन अभी तो अलाउड है ना कि आपको मास्क लगाना पड़ेगा मुझे दिक्कत है यार मतलब आप अगर खासोगे तो मुझे प्रॉब्लम हो जाएगी आप ऐसे बात नहीं कर सकते ना तो आप को तो गाइडलाइन है ना कि आप अपना मास्क लगा के चलेंगे मैंने जब बुक किया था कि आप तो उस पे साफ साफ लिखा हुआ था कि आप अपना मास्क लगाएंगे आप की शीट भी इतनी गंदी हो रखी है ये धोई नहीं क्या गाड़ी आप ने बहुत दिन से तो मैं अगर आप नहीं लगाएंगे तो मैं ओला में आपकी शिकायत करूंगा फिर ऐसे थोड़ी ना होता है भाई रुको मैं अभी आप की शिकायत कर देता हूँ मतलब ओला वालों से तो मैं मेल लिख दूँगा नहीं तो मैं आगे से फिर आप मैं ओला करूंगा ही नहीं फिर बिल्कुल